اور دیکھیے زراعت کی بہت ہی اہمیت ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کل کے لوگ جو ہیں بچے لوگ اس میں اس میں جو ہے اپنا کیریئر نہیں بنانا چاہتے اور وہ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اس کا کو منتخب نہیں کرتے ہیں اور ان کے بلکہ خاندان والے کہنا چاہیے باپ دادا چچا تاؤ سارے لوگ زراعت کے کام میں ہی مطلب مشغول ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اب وہ کرتے ہیں لیکن تھوڑا الگ کرنے کی چاہت میں وہ لوگ اس چیز کو نہیں اپنا رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں باہر جا کے پرھائی کرنا اور کوئی دوسری نوکری کرنا زیادہ اچھی سمجھ رہے ہیں اس لیے وہ زراعت کے کام میں نہیں مشغول ہونا چاہتے